हेल्ल' आदा आंनावथ' बे आर'नाइ रेस्टु'रेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार सफैदों जायखौ आं अर्डार खालामाखैमोन ओमफ्राय बे बोरै मिस्टेका जानो हाखो आंथ' खालाम अर्डारखौनो खालामाखैमोन बाट आंनिआव बे सफैदों ओमफ्राय बेनि थाखाय आंथ' दा पे खालामनांबाय बुस्तुखौ आं लाखिनांबाय ओमफ्राय आंथ' बिदि खालामाखैमोन ओमफ्राय बेबायदि मिस्टेका बेबायदि गोरोन्थिआ बोरै जाखो अननानै नोंथांमोना जेब्ला दिलिभार खालामगोनना अब्ला मोजाङै चेक खालामदो जाहाथे नेक्सट टाइम बेफोर बायदि गोरोन्थि जाया माने जायखौ आं खालामखैमोन बेनि थाखाय आंथ' पे खालामनांबाय ना ओंखायनो मोजां चेक खालाम जेब्ला नोंनिआव अर्डार सहैगोन अर्डारा सहैगोन अब्ला अर्डारखौ मोजाङै चेक खालाम दिटेइल्सखौ मोजां नाय जाहाथे बेबायदि गोरोन्थिआ जाया नेक्सट टाइमाव मानोना मालायनि दस्रामोन जेखौ आं खालामाखैमोन बेनि थाखाय आं माबा नांदों